हमारे यहाँ ची जीवन में ये होना चाहिए कि खाने पर भोजन ही स्वास्थ्य ही संसार में सारे सुखों का मूल है और स्वास्थ्य की अवहेलना करना बड़ा ही भूल है ऐसा कहते हैं लोग इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए खान पान में हर व्यक्ति को चाहिए कि संतुलित भोजन करे शुद्ध साफ सुथरा भोजन करे सब्जी उब्जी हरी सब्जियाँ जरूर प्रयोग करे खाने सम के समय सलाद हुआ सलाद बना लें जिससे कि भोजन रुचिकर भी हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए सब कुछ फायदेमंद रहता है इधर उधर खाने से स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा बेकार हो जाएगा शरीर इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि खाना संतुलित खाए साफ सुथरा खाए शाक सब्जी हमारे यहाँ इस समय बहुत हरी हरी सब्जियाँ तमाम प्रकार की निकली हुई हैं ज्यादातर पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य गैस वैस की बीमारी न हो और हम भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति इसके तरफ ध्यान दें कि हम सुखमय जीवन बिताएँ